गुजरात में धार्मिक त्योहार त जनमाष्टमी आहे कृष्न जो मल्हायो वेंदो आहे ऐं उते चयो वेंदो आहे शुरूआत में जय श्री कृष्न इअं ई करे संबोधन कयो वेंदो आहे हुन में रासलीला थींदी आहे कृष्न जी ऐं झांखियूं निकिरंदियूं आहिनि हुन में असांखे जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿीं आहे उहा दुर्गा अष्टमी नवरात्री नवरात्री जा नव ई ॾींहं ई असां मां दुर्गा जी पूॼा कंदा आहियूं नव रुपनि जी ऐं नव ई ॾींहं नवां कपिड़ा पाए करे अलॻि अलॻि ऐं हुन में प्रमुख आहे त डांडिया रास कंदा आहियूं अलॻि अलॻि तरह तरह सां हुन में असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हिन में छोकिरा ऐं छोकिरियूं मिली झुली करे या मर्द ऐं ॿार बुढा सभु मिली करे डांडिया रास खेलंदा आहिनि ऐं हथनि सां हथ ताड़ी बि खेलंदा आहिनि ऐं गोल गोल ताड़ियूं रंग ताड़ी इहा रास कंदा आहिनि मज़ा ईंदी आहे जाम ऐं हिन खां सवाइ ॿियो अगरि असांखे ग़लिती सां डांडिया लॻी वेंदो आहे हथ में त असां हुनखे ओ बुरो न मञंदा आहियूं ऐं इहो हेॾो पवित्रताईंअ सां मल्हायो वेंदो आहे कि ॾह ई नव ई ॾींहं राति जो अकेले केतिरो राति जो ॿारहां हिकु ॿ थी वेंदो आहे त बि रस्ते ते असांखे कोई बि लूटण खसण जो डपु न रहंदो आहे असां हुनखे दिलि खोले करे खेलंदा आहियूं लेडिज़ बि अकेलियूं अकेलियूं छोकिरियूं बि बाइक ते वञी करे डांडिया रास खेलण वेंदियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ अलॻि अलॻि पंडाल लॻाया वेंदा आहिनि उन्हनि खे बि ॾाढो सजायो वेंदो आहे